जीअं मां हिकु मिक्सर घुरायो हुयो बजाज कंपनीअ जो ऑनलाइन ते पहिरियों ॾिठोसि त भाई सुठो आहे इन करे मां चयोमि घुरायां थी घुराए करे घर में यूज कयो त कुझु बि मां पीसियां सुठो ई न पीसिजे चयो कारा मिर्च पीसियां सॼा दरदरा लसा पीसजनि कोन्ह त कीअं मसाले में बि विझां वरी मां चयोमि ठीकु आहे ॾिसां थी हाणे चटिणी थी खणी पीसियां चटिणी सावा धाणा इही विधा बसर टमाटो त बसरनि जा सॼा सॼा पीस ऐं उन चकरीअ में आवाजु पासे वारी माई तकिड़ी ॾुकंदी आई त हिननि जे घर में छा थियो अथनि चई भेण छा हलायो ताईं मां चयो मिक्सर घुरायो आहे बजाज कंपनीअ जो इहो थी हलायां त अलाई छो ॾाढो आवाजु अथसि हिन सां जीअं चई भेण न त वापसि कयूं आहे ई न सुठो हिन जो अंदरा बि ऐं पीलो पीलो इलाही कीअं ॼण सम्झि में न अचे मज़ो ई न अचे मां चयोमि ठीकु आहे वरी बि छॾियांसि अॼु वरी सुभाणे ॾिठो वरी ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं मां चयोमि हिकदमि मां मोटाए नथी ॾिया ऐं वठनि अलाई न वठनि अॼुकल्ह कोई बि सामान घुराए त पोइ उन सामान जी त वैल्यू ई ख़तम थी थी वञे न ऐं इन कंपनीअ जो बजाज कंपनीअ जो कंहिं मिक्सर वठण ई न घुर्जे